नमस्ते हाँ बोलिए ना अरे भई मसाज उसाज का दुकान है आपकी सुन रहे हैं हाँ तो कैसे क्या हा कैसे क्या नहीं

अरे हाँ तो बताई रेट भी बता दीजिए कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है

अरे तो इतना महंगा हम हम लोग देहात के हैं इतना महंगा कहाँ करवा पाएंगे सब लोग अरे अरे अरे अभी हम कहीं बाहर गये थे थके हुए थे तो इसीलिए हमने सोचा कि करवा लें लेकिन आप इतना महंगा बताएंगे तो हम कैसे करवाएं में फिर नहीं नहीं स्वागत करते हैं धन्यवाद है लेकिन कम से कम आप अपना रेट डाउन करके तो आईए कि हाँ कितने कम में हो जाएगा ये तो बताईए ए सी ऊसी लगी है कि नहीं अच्छा अच्छा तो मसाज सेंटर आपका कहाँ है हाँ दर्शन नगर चौराहे प पहुंचे

तो मसाज सेण्टर का दुकान का नाम बता दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है कब से कब खुली रहती है

अच्छा अच्छा ओके हाँ किस दिन बंद रहती है आपकी दुकान दुकान किस दिन बंद रहती है अच्छा बृहस्पत को चलो ठीक है मंडे को आते हैं देखते हैं उसके पहले हमारी वाइफ चुप हो जाए ठीक नमस्ते